दा जोङो दा बोथोराव लाइ फोयो लाफा फोयो फोबाबो जोङो रानस्राव बोथोरनि जुनावनो दै होनाय जायो दै होवाबाथाइ जों मोन्नाय जाया बिदिनो आलुबो गाइयो मथ'रबो गाइयो बानलु बानला गाइनाय जायो फारसेनिफ्राय जोङो इदिनो गाइनाय जाजोबो दै होवाबाथ' दा दै नांगौ स'माव दै होनाय जायो बेनिफाय आरो दैज्लां बोथोराव माइ गाइनाय जायो फास्टआव खोथिया फोबाय फोनायनि उनाव ग्रोब दै जाबाथाइ माइ गाइयो माइ गाइखांनायनि इदिनो इखान थिखान गाइनाय जायो माइ गाइखांनायनि उनावबो दंफां दंफां लाइफां गाइबाबो जोङो साखोन सिखोन नायनांबाय दै होरि होनांबाय होनांगौ टाइमआ रानस्राव बोथोराव जों दै होयो दैनो दै होनायनि उनाव आरो हासार ओइ नबो होनाय जायो दंफां गाइनायनि बेलायाव जों गासिबो हासारखौबो होनाय जायो बिदिनो मुला गाइ मुला गाइनायावबो जोङो दै नङाबा मोन्नाय जाया आलु गाइबाबो जों दै होनाय जों हास्राव हानि जुनाव मुलि होवाबाथ' जाखाया आलुवाबो जेरावबो जों मुलिखौ इसि इसि होनाय जायो बिदिनो जोङो मोनसे मोनसे मावलांबाय थायो गासिबोखौ